साढ़ै घरै कोल इक जगह् ऐ मानसर उत्थे अस घूमने जन्ने न उत्थे इक झील ऐ उत्थे झूले बी लग्गे दे न उत्थे साढ़े देवते बी हैन अस परिक्रिया लैन्ने उत्थें उत्थें होर उत्थैं साढ़े उत्थैं बड़े सारे पार्क न उत्थें अस बड़ा एंजॉय करने उत्थें अस बौह्ने अपनी फैमली कन्नै जन्ने साढ़े घरै दै बी कोल ऐ अस उत्थे मतलब कि रूट्टी बी खन्ने मच्छियें गी आटा बी खलाने होर उत्थें साढ़े इक मुन्नन बी होंदे न साढ़े जेह्ड़े भ्राऽ होंंदे उं'दे मुन्नन गिनदे न उत्थे मतलब कि बड़े सारे साढ़े ग्रांऽ दे बी हैन जेह्ड़े सारे रिश्तेदारे सारे बच्चें दे मुन्नन उत्थे होंदे अस उंदे कन्नै बी जन्नें मतलब कि ओह् साढ़े घरै दै कोल गै अस उत्थे जंदे रौंह्ने न उत्थे जाने गी असें गी बड़ा मतलब कि बड़ा मज़ा आंदा उत्थें स्कूलें दी पिकनिक बी जंदी उत्थें अस बड़ा सारा एंजॉय करने अपने फ्रेंडस कन्नै जन्ने फैमली कन्नै जन्ने असेंई मतलब कि ओह् जगह् बड़ी गै प्यारी ऐ उत्थें जेह्ड़ी झील ऐ होर उत्थें झूले लग्गे दे न होर उत्थें बच्चें आस्तै जेह्ड़े बड़े सारे ओह् बने दे न खाने पीने आस्तै बने दा झूले लग्गे दे न बच्चे उत्थे बोह्त ज्यादा एंजाय करदे न